देखियौ आइकाल्हि जे वैज्ञानिक अविष्कारक चीज छै तऽ ओहिमे जँ सुविधा छै तऽ ओकर किछु असुविधा सेहो होइत छै माने जँ ओ अहाँके लेल से हितकर अछि तऽ किछु अहितकरो अछि बिजली बिल तऽ बुझिते छियै गीजरमे जखने पानि गरम हेतै तखने बेसी उठिते छै दोसर गप जे असावधानी भेलासँ ओ कखनो कखनो खतरा सेहो उत्पन्न कऽ दैत छै जे वोल्टेज नहि रहलै वा वोल्टेज खूब भऽ गेलै आ ओकर सञ्चालन ठीकसँ नहि भेलै तऽ कखनो कखनो सुनैत छियै जे ब्रस्टो कऽ जाइत छै तऽ ई सतर्कता रखबाक चीज छै ओ आ तेँ ओहिपर तऽ बुझिते छियै जे किछु गरफायदा सेहो छै तऽ ताहि दुआरे सावधानीसँ यूज करबाक रहैत छै